मुंहिंजी नंढी भेण ॾही क्लास में पढ़ंदी आहियां त मां चाहिंदी आहियां की उहो पढ़ी लिखी करे पंहिंजो नालो रोशन करे त पंहिंजे माउ पीउ जो बि नालो रौशन करे अॼ जे ज़माने में लड़की छोकिरियूं खे घटि पढ़ायो वेंदो ऐं छोकिरियुनि जी शिक्षा खे वधीक महत्व ॾिनो वेंदो आहे पर असांजे घर में इयो न आहे मुंहिंजे माउ पीउ ऐं मूंखे बि ॾाढो कोशिश तकलीफ़नि सां पढ़ायो पर ज़रूर पढ़ायो मुखे कॾहिं बि पढ़ाईअ लाइ माना कोन कई तॾहिं मां बि चाहींदसि त मुंहिंजी नंढी भेण बि पढ़ी लिखी करे पंहिंजो नालो रोशन करे ऐं समाज खे ॿुधाए त छोकिरियुनि खे पढ़नि जो हक़ु आहे त छोकिरी बि पढ़ी लिखी करे पंहिंजो ऐं पंहिंजे घर जो नालो रौशन करे सघे थी अॼ जे छोकिरी समाज लाइ हिकु प्रेरणा बि थी सघे थी की छोकिरियुनि पायलेट बि थी सघे थी पुलीस वारी बि थी सघे थी अनेक पोस्ट हासिल करे थी सघे